اتر پردیش میں تعلیم کو بہتر بنانے کی پالیسیاں یہ ہیں جیسے کہ گورمنٹ اسٹوڈنٹس کو اسکالر شپ دے رہی ہے جن سے ان کا کافی فائدہ ہوتا ہے اور کافی اچھی اسکالر شپ دے رہی ہے اور بہت سے ایسے ورک دے رہی ہے جس سے تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے اور گورمنٹ نے جو اسکول کھولے ہیں ود آؤٹ فیس ان کو اچھی تعلیم دی جا رہی ہے اور ان کی تعلیم کو ان کی تعلیم کے لیے گورمینٹ لیپ ٹاپ دے رہی ہے فونس دے رہی ہے تاکہ وہ اپنی آن لائن اسٹڈی یا جو بھی کر سکیں اچھے سے اس فون سے پڑھ سکیں بہت سی بہت سی چیزیں اتر پردیش میں گور مطلب بہت سی چیزیں گورمینٹ اسٹوڈینٹس کو فراہم کر رہی ہے جو ان کے فائدے کے لیے ہے